आङो मोनसे बा रोजा रांनि लंपेन्ट बायनो सानदोंमोन बियाव मोनसे दिसकाउन्ट मोनगोन नामा आरो आङो नैजि रोजा रांनि मोनसे सामसुंग मबाइल बायनो सानदोंमोन बेयावबो मोनसे दिसकाउन्ट मोनगोन नामा